हम अनामिका अहाँकेँ जोमैटो एप्प सँ ऑर्डर कएलहुॅं हँ आओर ओ ऑर्डर हम रद्द कए देलहुॅं आओर रद्द कएल गेल ऑर्डर के रिफण्ड हमरा नहि मिल रहल यऽ एहिकेँ कारण एहिके पिछु की कारण अछि अहाँ किया नहि हमर रिफण्ड दए रहल छियै हम एते अनुरोधो कएलहुॅं मुदा अखन तक हमरा नहि भेटल अछि अहाँ हमरा आर्डर के रद्द कए देने छी आओर रिफण्ड नहि दऽ रहल छी तऽ हमर रिफण्ड कऽ दिअ